गेम से संबंधित मेरी ऐसी बहुत से मीठी यादें हैं जो मुझे आज भी याद हैं उनमें से कुछ यादें ऐसी हैं जो मैं कभी भी भुला नहीं पाया जैसे जब मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती थीं मैं अपने मित्रों के साथ हमारे मोहल्ले में ही खेला करता था हम लोग कबड्डी फ़ुटबॉल बास्किटबॉल आदि जैसे बाहर के गेम खेला करते थे उस उन गेमों की वजह से हम तंदरुस्त व चुस्त रहा करते थे उन गेमों से हमें अपार आनंद मिल मिला करता था वह गेम हम अपने आनंद के लिए खेला करते थे उन गेमों से हमें कोई भी मैडल या ट्रॉफी नहीं मिलते थे हम अपने आनंद के लिए ही वह गेम खेला करते थे वह रात के समय हम इनडोर गेम जैसे लूडो कैरम आदि अपने मित्रों व अपने परिवार जनों के साथ बैठकर खेला करते थे वह दिन बहुत ही अच्छे थे उन उन दिनों की वजह से मुझे गेम के बारे में कुछ और जानकारियाँ भी मिल पाए जो मुझे आज भी काम आती हैं